जी में पिंडा चे रौह्नां ते असैं अपनीं गाय रक्खी दी ऐ स्हानू अपनां गै दुध्द पीनें आं अपनां गायें दा ते अस बेचदे बी आं दिक्खो जी अस दुद्ध च कोई मलावट नी करदे साढ़े मैकसिमम लोग ऐं ओह् साढ़े कोला दा दुध्द लैंदे ऐं केंई बाह्रा दा बी लैंदे ऐं ते केई दोध्दी ऐसे नै जेह्ड़े मलावट बड़ी करदे नै ओह्दै च दुद्द घट्ट ते पानी जादा होंदा ऐ ते इयै जेह् लोकें गी कक्ख नीं आक्खी सकदे एह् सिर्फ बेईमानी करा दे ऐं लोकैं कन्नैं ते गल्ल रेही पैकेट आहले दुध्दे दी ते ओह् बेशक हाईजिनिक होंदा ऐ लेकिन ओह्दे च इन्ने न्यूट्रिऐंट नी होंदे जिन्नें साढ़े गायें दे दुध्दै च होंदे ऐं देसी दुद्ध ते सब तो बैस्ट दुध्द ऐं में ते आक्खा दा सारे लोकें गी देस्सी दुध्द गै पीना चाही दा जे उनेंगी स्हेई दुध्द लब्भै एह् नी होऐ कि ओह्दे च अद्दा पानी होऐ होऐ केंई लोग ते चूनां बी बिच्च मलाईयै देई ओड़दे ऐं ते जेह्ड़ा ते ञ्यानें तांई ते खासकर स्हेई नी ऐ ञ्यानें तांईं केह् ओह् कुसै तांई बी स्हेई नी दुध्द जिसलै पीना ऐ ते अपनें जेह्ड़ा अक्कें ते सामनें धार कड्डियै देऐ ओह् पियो ते मीं अप्पूं इन्नी मैह्नत करा दा ऐं डंगरें पिच्छें सवेरे उठदा फिर में पट्ठे बड्दां आं कुतरदा हां गायें गी पान्नां पूरे डंगर में सत्त डंगदर नै मेरे कोल में सारें दा कम्म अफ्पूं गै करदा हां गोहा कूड़ा सब किश अप्पूं नैह्लानें होंदे रोज़ सते साढ़े कोल ते इन्नां हाईजीन आह्ला कम्म ऐ कि तुस आईयै आप इ बारी दिक्खो साढ़ा एह् दुध्द मतलव प्योर दुध्द ऐ बिच्च इक बूंद पानी नी पांदे नां फीड फूड पांदे आं गायें दा दुध्द जादा करनें आस्तै अस इयै हरे पट्ठे पान्नें आं जेह्ड़े गायें गी बी शऐल लगदे ऐं ते गायें चाऽ कन्नैं खंदी ऐ ते दुध्द दिंदी ऐ साह्नू बच्छें गी पूरा पूरा दुध्द पान्नें आं ना कि उंदा दुध्द छीननें आं उंदे कोला दा इक इक डंगर साढ़ा पूरा फले फुल्ले दा ऐ अस ते आखदे आं कि घऱा दा दुध्द जेह्ड़ा सब तो बैस्ट दुध्द ऐ अस ते मठैईयां बी बनानें आं बगैरा बगैरा स्हानू चेता ऐ अक बारी कुसा नै स्हानू आर्ड़र दित्ता दा बरात तांए ते असैं उनैं नू पनीर बनाईयै दित्ता हा ते उनैं दस जगाह् सनाया कि इंदा पनीर बड़ा घैंट ऐ जद अस स्हेई चीज़ देच्चै ते लोग सनांदे ऐं साढ़ा दुध्द ते बड़ा फेमस ऐ इस एरिये च बड़ी मठेआईयां बनदियां बड़े दकानें आह्लें कन्नैं साढ़े कंटैक्ट ऐं स्हानू इद्धरा दी बर्फी बड़ी मश्हूर ऐ जेह्ड़ी अस खोहा मारदे हां अपनें दुद्ध दा ते बर्फी इन्नी टेस्ट होंदी ऐ कि दूरा दूरा लोग खान आंदे ऐं कवालिटी ऐ बर्फी दी जी तांई लोग आंदे ऐं ओह्दे इलावा जिन्नियां बी मठैईयां बनदियां नै प्योर दुद्द कन्नैं बनदियां नैं देहीं बगैरा शगैरा साढ़े दादे होरें बी इै कम्म शुरु कीता हा पैह्लें ते उंदे कोला दा असें एह् कम्म लेआ ऐ मतलव उंदा अल्ल दिक्खियै गै अस बड्डे होए आं ते तांईयैं साह्नूं डंगरें दे हबारे च बौह्त जानकारी ऐ ते जियां जियां अस बड्डे होऐ साढ़ी होर साह्नू ऐक्सपिरिंस मिले ते अस ऐक्सपर्ट होई चुके दे आं इस कम्मैं च ते अस ते होर बी लोकें गी मोटिवेट करदे आं कि तुस आओ साढञे कोला दा कम्म सिक्खी अ सें ते बड़ें जनें गी इयां गाइयां बी देई ओड़दे आं बच्छियां निक्कियां निक्कियां पालनें तांईं जेह्ड़े गरीब लोग ऐं केंई बारी अस उनेंगी फ्री दुध्द देई ओड़दे आं क्योंकि साढ़े दुध्द ऐ कैंड़ ऐ ते लोग साढ़े कोल जादा आंदे ऐं ते साढ़े कोल डमांड़ बड़ी जादा होंदी ऐ ते लेकिन अैं कदैं बिच्च पानी नी पाया असैं कदैं बेईमानी आह्ला कम्म नी कीता ते तांइयैं रब्ब दी मेह्र ऐ ते साढ़ी चढ़ाई ऐ लाह्के च ओह्दे इलावा साह्नूं जेह्ड़ी ऐ साढ़ी दकान बी ऐ इक जेह्दे रपर असैं दुध्द दे कन्नैं कन्नैं मठेआईयां बी बेचदे आं अपनी दुकान बी ऐ ते अस हलवाईयें गी दुध्द सपलाई बी करदे आं ते साढ़ा ते कम्म ठीक ठाक चला दा ऐ डंगरें दी मेह्र कन्नैं में ते आखनां जादा कोला दा जादा डंगर रक्खनें चाही दे लोकें गी अज्ज कल लोग डंगर रक्खदे कतरांदे ऐं उ'नें पैकटें आह्ला दुद्द पींदे ऐं जेह्ड़े कि इन्ना शैल नेंई ऐ ओह् नेंई प्लैनां चाही दा बच्चें गी बच्चें गी गौ दा ताजा दुध्द प्लैनां चाही दा ताकि ओह् फलन फुल्लन ते उंदा दमाक तेज़ होऐ शऱीर च जान अवैं पैकटे आह्लै दुध्दै कन्नैं कक्ख नी होनां जे पीना ऐं ते गौ दा दुद्द पियो ओह्दे इलावा मैंहीं दा दुध्द बी माड़ा नी ऐ मैहीं दे दुद्द च ओह् पलवानें तांई दुद्द ऐ पलवान पचाई सकदे ऐं ओह् ते उस दुध्द च फैटस बौह्त जादा होंदे ऐं गुड फैटस जेह्ड़े कि साढ़े शरीर ताई बड़ी हैल्दी होंदे नै नां कि वैड फैटस ओह् दुधअद पचानें ताई मैह्नत पूरी चाही दी ऐ जियां साढ़े इध्दर पलवानी करदे नै मुड़े ओह् स्पैशल दूरा दूरा दा मैहीं दा दुध्द जित्थें प्योर लब्भदा ऐ साढ़े इत्थें गुज्जर प्रजाति दे लोग ऐं जिनें बौह्त जादा मैहियां रक्खी दियां नैं उंदे कोल पंजाह् पंजाह् सट्ठ सट्ठ इक कोला दा इक चढ़दी मैंहियां ऐं दुध्द उंदा इन्नी घनां इन्नां घनां ओह् लोग बी पैानी नी पांदे जेह्ड़े पलवान लोग उंदे तांई ओह् बक्खरा दुध्द कडदे नै मुड़े इत्थें बाल्टी बाल्टी दुद्ध पी जंदे ऐं खाड़े बिच्च ते जिसलै ओङ् खाड़े बिच्च जोर लांदे ऐं बंदे दिखदे कि बंदे दे शऱीर बने दे ऐं एह् सारी मैह्रवानी कोह्दी जी डंगरें दी डंगकरें दे दुध्द दी ते मैह्नत दी कोई बी चीज़ खाओ मैह्नत करो ते हर इक चीज़ पचदी ऐ लोग इयां बैह्म मारदे ऐं कि मैहीं दा दुद्ध पचदा नी ऐ पचदा ऐ की नी पचदा ऐ साढ़े इत्थें किन्नें किन्नें लोग घ्यो पी जंदे ऐं पा पा घ्यो पी जंदे ऐं ते ओह् बी ते पचांदे ही ऐं ते घ्यो बी दो तरीके दा होंदा ऐ इक होंदा ऐ मलाई तोहारियै होंदा ते इख होंदा जेह्ड़ा देहीं दा प्रासैस बनदा ऐ ते ओह्दे कन्नैं घ्यो बनदा ऐ देंही आह्ला ओह् जादा बैनिफिशल होंदा ऐ ओह् जादा सेह्तमंद देंही होंदा ओह् जादा बैनिफिट दिंदा ऐ ते दुआ मलाई आह्ला घ्यो माड़ा नी ऐ ओह् बी बड़ा सेहेई ऐ लेकिन जेह्ड़ा देहीं दे प्रसैस कन्नैं घ्यो बनदा ऐ ओह् बड़ा बैस्ट घ्यो ऐ साढ़ा अस आप बी घ्यो बेचदे ऐं ते साढ़े घ्यो च कदैं कोई मलावट नी मिलग तुसेंगी केंई लोग होंदे ऐँ देस्सी घ्यो च दुआ डालडा घ्यो पाईयै बेचदे ऐं लेकिन असैं कदैं एह् कम्म नी कीता साढ़ा घ्यो देंही दुध्द बौह्त कुश घर दा ऐ ते जेह्दी बज़ाह् कन्नैं साढ़े ञ्यानें फले फुल्ले दे ऐं हर इक च जान पूरी ऐ साढ़े पिंड ते मैकसिमम लोकें गाइयां रक्खी दियां नैं केइयैं मैंहियां रक्खी दियां नैं लोग बकरी दी दुध्द बी बड़े चाऽ कन्नैं पींदे ऐं ते जे कोई बमार बमूर होई जा लोग दूरा दूरा दा इत्थें बकरी दी लैन आंदे ऐं क्योंकि ओह्दे बिच्च बड़ी ताकत होंदी ऐ ते साढ़े ल्हाकें ते पूरे गायें बगैरा ऐ ते इत्थें पैकेट दा दुध्द ते बौह्त घट्ट गै बिकदा ऐ गल्ल रेही हाईजीन दी ते अस पूरा हाईजीन दा ध्यान रखदे आं परा गायें गी नोहालदे आं ते उंदे थन धोंदे आं धार कड्डनें कोला दा पैह्लें बालटी बगैरा हर इक चीड़ धोत्ती दी होंदी ऐ ते हाईजीन दा साढ़े इत्थें ते कोई रफ्फड़ नी ऐ ते पैक्ट आह्ले दुध्द च बेशक स्हानू केह् पता किन्नी हाईजीन ऐ केह् पता पिच्छें फैक्ट्री आह्ले केह् करा दे ऐं उनें पूरा ध्यान रक्खे दा हाईजीन दा जां नेई रक्खे दा ते में ते बड़े सारे लेग दिक्खे दे ऐं जेह्ड़े पैकेट आह्ला दुद्द पचाई बी नी सकदे ऐं ओङ् पियै बमार बी होई जंदे ऐँ ते साढ़ा में ते आक्खा ना देस्सी दुध्द जेह्ड़ा अपनी गाईयें दा अपनीं अक्खी सामनें कड़ाओ ते ओह् पियो पैकेट आ्ले दुध्द च कक्ख नी रक्खे दा ते